जखन आचारसंहिताके उल्लङ्घन होइत छै ओ बहुत गलत बात छियै प्रसाशनसभ अपना दिशसँ सोचि कऽ किछो नीक लेल आचारसंहिता लगाबैत छै हम पब्लिक होइके माध्यमसँ ई बात कहै लेल चाहैत छी कि हमरासभके प्रसाशनके नियमके पालन करना चाही आरो सङ्गहि सङ्ग हमरासभके सहयोग करना चाही